हमर मैथिली साहित्यकारमे हम सबसँ बेसी पसन्द विद्यापति जीके करैत छी जिनकर जन्म तेरह सए पचास ईस्वीमे भेल रहए आओर मधुबनीके बिस्फी गाँवमे हुनकर जनम भेलै रहऽ ओ एहन शिवभक्त रहए जकरा लिए महादेव खुद हुनकर घर पर अवतार लेलकै रहऽ आओर हुनकर बहुत कहानी एहन एहन छै जहिसँ हमसब प्रेरित छी हुनकर कहानीमे शिवके साथ ओ गेलखिन रहए कतहुँ घुमए लऽ जाहिमे हुनका बहुत जोरसँ प्यास लागलै रहऽ तऽ शिवके कहलकै जे ऊगना पानि लए कऽ आबू तऽ महादेव सब जगह ढूँढलकै तऽ हुनका कही पानि नहि मिललै तऽ ओ अपन जटासँ गङ्गाजीके पानी लए कऽ हुनका देलकै रहऽ आओर भी बहुत तरहकेँ कहानी छै हुनकर बारेमे जाहिमे सबसँ लोकप्रिय कहानी इएह छै आओर हमसब हुनका बहुत